साढ़े इत्थै रीति रिवाज मतलब लोग भुल्ली गे पर ओह् असें भुल्लना निं चाहिदे जि'यां साढ़े नवरात्रे होंदे ऐ अस ओह् बी रक्खना चाहिदे जि'यां श्राद्ध होंदे ओह् बी बनाना चाहिदे और बी मतलब जि'यां साढ़े इ'यां ओह् होर जि'यां ओह् और जि'यां होंदे साढ़े बड़ी बड्डी पूजा होंदी ओह् बी करना चाहिदी असें अपने रीति रिवाज नेईं भनदे हून इ'यां चले दा कि जेह्ड़ी डोगरी भाषा चली दी असें अपने सारे मतलब अग्गें तक्कर पजाना चाहिदी मतलब सारे गै अस इ'यै सोचदे सारे साढ़ी भाषा बोलन डोगरी एह् मतलब असें इसी भुल्लना निं चाहिदा मतलब जि'यां साढ़े हिंदुएं दा ब्याह होंदा असें डोगरे उस्सै स्हाबै ब्याह श्याह् करना चाहिदे मतलब सारा किश असेंगी पता होना चाहिदा जि'यां कुद्धर बी जाना होऐ उ'नें सारें गी इ'यै आखना कि तुस डोगरी चलाओ जि'यां हून ते मतलब डोगरी भाषा चलै दी एह् बड़ा स्हेई ऐ इ'यै इ'यां चलना चाहिदी साढ़ी डोगरी अग्गें तक्कर पुज्जना चाहिदी मतलब बड़ा एह् बड़ा स्हेई लग्गेआ मिगी कि उ'नें साढ़े आस्तै डोगरी भाषा आस्तै एह् कैंप खुह्ल्ले दा कि अग्गें तक्कर चले साढ़ी डोगरी भाषा साढ़ी डोगरी अपनी भाषा असें होना चाहिदी हून जि'यां मतलब जग होंदे जग बिच किन्ना स्हेई होंदा एह् असें करने चाहिदे मतलब भंडारा देना चाहिदा मतलब साढ़े इन्ने मतलब होर बड़ा किश बनांदे साढ़े डोगरी भाषा बिच करना चाहिदा मतलब अगर कुसै कोई अगर अपने बाह्र देसे दा इत्थै आवै साढ़े देशै बिच र'वै अपनी भाषा बोलै दा उसी डोगरी भाशा बोलना चाहिदी उन्ने मतलब होर भाषा बोले एह् निं उ'नेंगी आखना तुस साढ़ी भाशा बोलो बड़ा स्हेई होंदा मतलब जैदा डोगरी भाशा चलानी चाहिदी होर बी कुतै गे उ'नेंगी बी इ'यै बोलना कि तुसें डोगरी भाशा बोलना उं'दे जाना उ'नें गी आखना कि तुस बी साढ़ी डोगरी भाशा करो और सारे रीति रिवाज खत्म होई गे रीति रिवाज नेईं भुल्लना चाहिदे मतलब रीति रिवाज साढ़े मतलब जि'यां अस लोग न अजकल न कोई नवरात्रे रखदे न एह् श्राध श्रूध मनांदे किश निं ऐसा करदे साढ़े ब्याह बी अजकल अपनी मर्जी दे अजकल भाई ओह् चलै दा आखदे कोर्ट बिच जाइयै ब्याह करी लैओ उ'आं नेईं करना चाहिदा मतलब जि'यां ब्याह होंदा ऐ जि'यां बरात औंदी कुड़िये दे घर बी होंदे उत्थै ब्याह इ'यां होना चाहिदा की पूरी रात ब्याह् बने इ'यां होने चाहिदे एह् निं ऐ कि कोर्ट जाइयै ब्याह् करी लैओ उत्थै केह् फायदा फ्ही ओह् अजकल एह् चलै दा कुड़ी मुड़ा अपनी मर्जी बिच कोर्ट बिच ब्याह् करियै ते इ'यां नेईं करना चाहिदा अपने रीति रिवाज कन्नै ब्याह् बनाओ और बी कुतै गे अगर उ'नें गी इ'यै सनाना कि डोगरी भाषा बिच गै मतलब साढे़ रीति रिवाज पूरे करो अपने अस इ'नें गी भुल्ली गेदे एह् निं भुल्लना चाहिदा और एह् सारे पूरा होने चाहिदे अगर कुतै बी जाना हो उ'नें सारें गी इ'यै आखना अपने रीति रिवाज असें जि'यां ऐन और कुतै बी अगर गे उ'नें गी अस अपने रीति रिवाज सनाने भाई साढ़े इ'यां इ'यां होंदा साढ़े ब्याह् होऐ इ'यां होंदा साढ़े हून साढ़े देवते इ'यां जात्तरायान बोलदे पूजा यानि करदे ओह् बी असें मतलब बड़ी बड्डी करदे मतलब सारे आखदे और उ'नें गी बी आखदे भाई तुसें बी घर करा करो रीति रिवाज नेईं भुल्ला चाहिदे इ'यै नेहा मतलब बड़ी स्हेई होंदी और एह् सारे करना चाहिदी और जि'यां इत्थै ऐ इत्थै साढ़े मतलब एह् जेह्ड़े रीति रिवाज भुल्ली गेदे हून अस इ'यै आखदे सारे रीति रिवाज पूरे करन और बी कुतै जाना होऐ ते एह् रीति रिवाज असें उ'नें गी आखदे भाई इ'यां इ'यां साढ़े इत्थै इ'यां होंदा रीति रिवाज मतलब साढ़े ब्याह होऐ इ'यां होंदा साढ़े पंत औंदा फ्ही इ'यां इ'यां पढ़ांदा और ब्याह् करांदा